ہلو آپ اولا اے سی ڈرائیور سے بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو بک کیا تھا اور مجھے یہ بتانا ہے کل مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے تو آپ یہ بتائیے آپ کل مجھے لینے کے لیے کس ٹائم آئیں گے مجھے کہاں سے ریسیو کریں گے اور میرا دس بجے کی ٹرین ہے تو اُس کے اکارڈنگ مجھے دس پندرہ منٹ پہلے سے پہچنا ہے تو آپ مجھے آکر ریسیو کر لیں میں آپ کو اپنے گھر کے باہر ملوں گی جیسا کہ میں نے ایڈریس آپ کو مینشن کر دیا ہے آپ وہاں سے مجھے ریسیو کر کے میرے ٹائم سے پہلے آپ مجھے وہاں پر بھیج چھوڑ دیجیے گا اور آپ کا جو پیمنٹ رہے گا وہ میں نے آن لائن پے کر دیا ہے اور اُس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں لیکن مجھے ہر حالت میں اب آپ ڈرائیور اپنا نام بتا دیجیے گا مجھے جس سے میں اپنی فیملی کو اویئر